इध्दर पार्क सार्क जेह्ड़े पेड़ ऐ मतलव साढ़े इत्थें इक कमेटी ऐ साढ़े जेह्ड़े कार्पोरेटर साह्व ऐं उनें इक कमेटी बठाई दी कि हर म्हीनें च पंदरां पेड़ लानें गै लानें मतलव दो दिन च इक पेड़ ओह् लानां गै लाना तुस जाइयै जंगलैं च लाई ओड़ो शैह्र दे बिच्च चौक पर लाई ओड़ो पिच्छें चौक पर लाई ओड़ो मतलव एह् ऐ साढ़े इनिशेटस ऐं हून आक्खां जे पेड़ कट्टनें च केह् ऐ ते हून पेड़ कट्टनें दी गल्ल करगा दे हून में पैह्लैं बी दस्सेआ कि राईका दे कट्टे दे रामबन एरिया च दिक्खो पेड़ ते अस कट्टी लैन्ने लालच केह् होंदा पेड़ कट्टने कन्नैं केह् होंदा कि लालच केह् ऐ लकड़ी चाही दी होंदी समान बनदा फ्रूट लब्भदा एह् ओह् ओह् नी पता कि जेह्ड़ा तुस साह् लेआ दे साह् इक सकैंट अगर साह् रुकी जा नां बंदी इ'यां लाल पीला होई जंदा जेह्ड़ा तुस साह् लेआ दे उऐ दिंदे पेड़ ते जे उसी कट्टी ओड़ेआ ते साह् कुध्दरा दा लैग्गे भाएं गंदा हवा लग्गै दिक्खा दे नी दिल्ली च केह् हाल होआ दा लोकें दा सिगरट कोला जा जादा जरीली ते उद्धर दी हवा ऐ ठीक ऐ नी ते इध्दर पेड़ कट्टा दे ते कट्टो मेरा केह् जाना नमें अपनें घर दोे अग्गैं पिच्छें लाए दे दस बाह् पेड़ ते मिगी आ दी आक्सिज़न तुस रवो मरदे रवो ते पेड़ नेंई कट्टनें चाहीदे गलोबल बार्मिंग च किन्ना ईफैक्ट पौंगा एह्दे कन्नै हून में खाल्ली इंसान दी गल्ल नी करदा जानवरें गी बी पौंदा पर्क जरो उं'दा बा सोचना चाही दा असें ते उंदा बा सोचो ते पेड़ नां कट्टोते ठीक ऐ में आखनां चलो हून अगर डिपलैपमैंट प्रोजैक्ट न कुछ बी होई जंदा नैचुर्ल बी होंदा पेड़ टुट्टी जंदे ओह् पेड़ थोआढ़े सामनै कटोआ दा पैह्लें नां ओह्दे आस्तै इक साह् बनाओ लाह् हैन पर साढ़े जम्मू च इन्नें लाभ नी हैन पेड़ कट्टने आस्तै अगर पेड़ कटदे जेह्ड़ा पेड़ कट्टदे लब्भै उसी फड़ो ते आक्खो उसी केह कट्टा ना पैह्लैं उसी पुच्छे पेड़ कानून बनाई उसी पुच्छो पेड़ कट्टना सज़ा देओ उसी फ्ही में आक्खा ना पेड़ इन्ने घट्ट कटोने नी मंबेई च है नी ऐन जी ओ शी ओ पेड़ च इक कट्ट बी लग्गी जा कियां मारनें गी औंदे उत्थें तां उत्थें सेव करा दे कि उ'नेंगी बैल्यू लग्गी गेई पेड़ दी इस अस गै आं पागल जेह् जिनेंगी बैल्यू गै नी पता कि साढ़े प्हाड़ श्हाड़ जेह्ड़े हैं नी साह्नू लब्भा दा मुफ्त दा दित्ते दा भगवान नैं आक्सिज़िन पेड़ पर स्हानू कदर नी ऐ इनें पेड़ां दी ते करो यार इन्ने पेड़ शेड़ लाई बचाओ अगर इक पेड़ कटोआ दा तुस त्रै लाओ बस में इन्नां आखनां ठीक ऐ